پچھلے چند دہائیوں میں کافی ایسی نوکریاں ہیں جو نئے نوکریاں کافی ہیں جو نئی آئی ہیں جیسے کہ یوٹیوبر یا یوٹیوبر ہُوا کنٹنٹ کریٹر ہُوا اور فوڈ فوڈ بلاگر ہوئے اِس اسٹینڈ اپ کمیڈین ہوئے جو ہمیں ہنساتے ہیں اور بہت ساری نوکریاں ہیں جو نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں اِس سے جو پہلے نہیں تھے جیسے کہ بلاگر بلاگر فوڈ بلاگر ہوئے جو جہاں جہاں کھانے پک رہے ہیں اُس کا ویڈیو بنا کے وہ ڈال رہے ہیں اسٹینڈ اپ کمیڈین جو ہمیں ہنسا رہے ہیں روز روز مرہ کی زندگی کے بارے میں ہمیں واقف کراتے ہیں کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں وہ اسٹینڈ اپ کمیڈین کرتے ہیں یوٹیوبر ہے یوٹیوبر مطلب جو نئے نئے نالج کے نالج دیتے ہیں کیا کیا چل رہا ہے یوٹیوب میں کچھ کچھ ہمیں ایجوکیشن میں دیتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ کنٹکٹ کانٹینٹ کریٹر ہیں جو کہ نئے نئے کانٹینٹ بناتے ہیں نئے نئے ایشوز پہ جو حالات چل رہے ہیں دیش دیش دنیا میں ساری چیزوں ساری چیز دیکھنے کو ملتی ہیں نئے نئے نئے نوکریاں نئے نئے نوکری ذریعے اور جیسے کہ ہمارے نوجوان ہیں آج کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جاپ لگ جائے ہندوستان میں کافی جاپ کی کمی ہے تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوٮٔی گورمنٹ جاپ لگ جائے جس سے وہ اپنی روزی روٹی چلا سکیں اور ایسے کوئی کوئی بہت نوجوان آج کل پریس کا کام کر رہے ہیں جرنلزم کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور جاپ ڈھونڈ رہے ہیں